प्रवेश द्वार पर गोबर और पानी मिलाकर जो छिड़काव हम करते हैं उसके पीछे एक विशेष तर्क ये है कि एक तो जो है कीट कीट जो है होते हैं मच्छर मक्खी वगैरह आदि जो हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और उससे क्या है कि एक हमको नकारात्मक जो है किरणें जो है वो हमको सकारात्मकता में बदल देती हैं दूसरा ये है कि हमको गाय के गोबर से जो है हमारा घर एवं हमारा प्रवेश द्वार बड़ा अच्छा और सुन्दर दिखाई देता है और उसके अलावा लक्ष्मी हमारे पुरातत्व विभाग में पुराने लोग जो कहते हैं कि प्रवेश द्वार पर जो है गोबर और पानी लगाने से लक्ष्मी माता विशेष प्रसन्न होती हैं और वैज्ञानिक कारण भी इसमें ये है कि हमको सकारात्मकता हमारे दिमाग हमारे विचार एवं सुंदरता विशेष जो है प्रवेश द्वार दिखाया अच्छा दिखाई देता है मतलब और कोई भी हमारा मेहमान जो है आते हैं तो उस सर्वप्रथम वो प्रवेश द्वार को ही देखते हैं एवं घर की सुंदरता प्रवेश द्वार से ही बनती है